वर्तमान में हमारे आध्यामिक आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदेव हैं जो कि हमारे योगा के बारे में बताते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा हमें सुविधा उन से मिलती है और एक ज्ञान की बाते मिलती है और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेन्स होता है